हेलो ए वन दुकान से बोल रहे हैं आप हाँ हमने पी जे के आर्डर दिया था दो दिन हो गया है पाँच सौ रुपया उसमें दिख रहा था लेकिन सौ रुपया डिस्काउंट दिखा रहा था हाँ हमने पेमेंट कर दिया है हो गया पेमेंट कर दिए है हम ठीक है तो कितने टाइम पर आ जाएगा बीस मिनट ठीक है हम वेट कर ले रहे हैं बीस मिनट हाँ पिज़्ज़ा अच्छा होना चाहिए हाँ क्योंकि हमने पैसा आपका पेमेंट कर दिए हैं हाँ ठीक है ठीक है कितने टाइम ठीक है अच्छा तो कितना डिस्काउंट छोड़ रहे हैं केवल सौ ही रुपया और छोड़ दीजिए बस बस ठीक है हमने दो आर्डर किया था हाँ ठीक है तो फिर आइए हाँ जल्दी से आइए हाँ हाँ हाँ हाँ आप ही के दुकान से फिर ऑर्डर करेंगे जब आ जाएगा तो फिर हम ऑर्डर करेंगे अच्छा लगेगा हमे तो फिर ऑर्डर करेंगे टेस्टी आएगा तो हाँ ठीक है दो भेजिएगा ठीक ठीक